जी नमस्कार नमस्कार हाँ सर बतावैं सेकेंड हैंड हाँ हमारे पास तो है सेकेंड हेंड का ठीक है सेकेंड हेंड वाली जो भी जो भी गाड़ियाँ चाहती हैं मिल जाएगा पर्याप्त है कोई दिक्कत नहीं है जो चाहेंगे आप मिल सकती है हाँ है तो लेकिन आपको चाहिये क्या वो बताएँगे आप देखिए भाई इस्कार्पियो चाहेंगे तो भी मिलेगी ठीक है हाँ बोलबो इस्कार्पियो चाहेंगे तो मिल जाएगी आल्टो हुआ ठीक है सिफ्ट डिजार हुआ ये सब हाँ मतलब सेकेंड हेंड की जो भी गाड़ियाँ चाहेंगे आपको मिलेगा हाँ लोनिंग व्यवस्था भी है

हाँ कैस से भी दे सकती हैं अधिकतर जो है कैसे ही पर चलती है क्योंकि भाई देखिए हम सेकेंड हेंड गाड़ी लेते बेचते हैं यही करते हैं अब अगर नहीं कैस रहेगा तो भाई कैसे होगा है नहीं अब छूट क्या है भैया सेकेंड हेंड पर क्या छूट रहेगा जानते ही हैं इस पर छूट क्या अरे भाई ये तो अब ये मतलब कहने का मतलब कि ये थोड़ी है कि कसम कोई खाया है कि आपसे मतलब हाँ जो कहा जाएगा उसमें कुछ न कुछ छोड़ा ही जाएगा ऐसी कोई बाते नहीं है

वही पाँच लाख सात लाख दस लाख छः लाख जो माडल आपको चाहिए बारह पंद्रह अट्ठारे उन्नीस जो माडल आपको चहिए पुराना तो पुराना भी माडल है नया नए वाले भी माडल हैं जैसे अब अब चौबिस का खोजेंगे तो भाई नहीं है चौबिस का नहीं है इसके पहले का आप खोजेंगे तो मिल नहीं नहीं तो जो भी गाड़ियाँ हैं ना वो चाहे वो पुराना हाँ अल्टो है हाँ अल्टो है वो तो है पुरानी माडल जैसे दो हजार बारह की दो हजार बारह तेरह की माडल है लेकिन फ़िलहाल वो जो है कि अभी समझ लीजिए कि देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि उतनी पुरानी है बहुत अभी चकाचक है एकदम दिक्कत नहीं है हाँ एकदम बिल्कुल कंडीसन में देखिए गाड़ियों का रख रखाव अच्छा होना चाहिए आप ये नहीं कि बस उसको चला कर आ रहे हैं और मिट्टी ओट्टी लगा कर के फेंक दिए तो भाई अच्छा ठीक सर ठीक है जब लेना होगा तो बताइएगा न ठीक है नमस्कार नमस्कार